ग़रीबी के कारण बालश्रम को बढ़ावा दिया गया है क्योंकि ग़रीबी जहाँ भी है वहाँ पर बच्चों से कार्य कराए जाते हैं बच्चे आप को चाय की दुकान में काम करते हुए मिल जाएंगे मिठाई की दुकान हुई किराने की दुकान हुई फैक्ट्री हुई इस तरीक़े के बहुत सारे स्थान है जहाँ पर बच्चों से काम कराए जाते हैं क्योंकि बच्चों को ये बोला जाता है कि आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो हम आप को दिन के सौ रुपये देंगे कई जगहों पर दो सौ रुपये मिल जाते हैं तो बच्चे ये वाला काम करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं कि हम को रोज़ के सो रुपये मिल जाएंगे तो हमारा गुज़ारा हो जाएगा क्योंकि बच्चों को भी अपनी इच्छाएँ पूरे करने का हक़ है तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य कर लेते हैं क्योंकि मजबूरी भी है कि ग़रीबी है वो इस तरीक़े की अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं तो बालश्रम को बढ़ावा मिल जाता है